हैल्लो नमस्ते जी केह् हाल थुआढ़ा इत्थे अस ते इत्थे ही होंदे ओ तुसी गायब होंदे अज्जकल ओ यरो बच्चें कोल होंदा फोन ते मिकी पता ही नी चलदा फोने दा कदे कबार लब्भी जाए ते लब्भी जाए इ'य्यां कुत्थै और तुस हां जी हां हां ओ ऐ हू'न ते उ'ने हू'न हू'न ते उ'नै छन्नी अपना शैल बड्डा खोह्ल्ली लीता ऐ हां हां ओ लिंदे हे बक्शीनगर ऐ कोई होलसेल दुकान ते उद्धरों ही मतलब इ'य्यां इ'य्यां ही खरीदियां शीशे शुशे इ'य्यै कुर्सियां वुर्सियां ते उद्धरों खरीदियां उ'नै ना उत्थे होलेसले पेदी हां

हां मैं क करगी उस्सी फोन पुच्छगी उस्सी ते दस्सगी थुहानू हां हां और किश कि'यां सोचेआ कि'यां खोह्लना तुसैं कम्म एह् आंदा थुहानू कुछ हां हां ओ ठीक ऐ अपने बंदा बिजी रौंह्दा और केह् कन्नै करो ठीक ऐ जी करगी मैं गल्ल ओके